नमस्ते आपके यहाँ सब्जी ओब्जी है

कौन कौन रेट का है वो शिमला भी है

और ये जो सेम सेम होता है सेम वो भी है अरे हमको ज्यादा से ज्यादा चाहिए हूं ऐसा है की बेचने वाले हमारे यहाँ से फुटकर लोग ले जाते हैं हाँ हाँ हम दुकान वाले हैं हमारे यहाँ से आते हैं फ़ुटकर वाले सब ले जाते हैं

हूं कित ये बोदी ओदी है जो बफ़र में चलता है ठीक ठीक है तब का का रेट में सब मिलेगा

हूं भाई नहीं तो हमारे यहाँ पर अ फ़ुटकर लोग आते हैं वो बहुत कहते हैं नहीं इतना ही के मिलता है यहाँ पर इतना ही के मिलता है यहाँ पर इतना ही के मिलता है तो इसलिए जो है रेट अपना सही लगाकर कटहल भी है हाँ देखिएगा नहीं जो जो माल नहीं बिकेगा वो वापस जाएगा तब करेला भी है नमस्ते